हँ हँ हेलो कीसभ दोकानमे करै छियै हँ हमरा ब्लीचिंग करेबाक छलै केना दाम छै केना करै छियै आ ओ आइबरो बनेनाइ कतेकमे करै छियै आइबरो बनबै छियै ओकर पैसा कतेक लै छियै आ मेकअपोके सभ सामान राखै छियै दुलहन रखै छियै तऽ रखै छियै फेसियल सेहो करै छियै ह्म्म ओकर की रेट छै ह्म्म मेहदी सेहो लगाबै छियै मेहदी लगबैके दाम केना यऽ अहाँ ब्यूटी पार्लरमे सभ सामान रखै छियै भेट जाइ छै ठीक छै आबै छी हमरा कनि करेबाक यए आ बाल सेहो काटै छियै कोन कोन डिजाइनके बाल काटै छियै हमरा यू कट कटेबाक छै केना रेट लै छियै ओऽ डेढ़ सए रुपैआ आर जूड़ासभ सेहो रखै छियै आ दुलहन सभ जे सेहो रखै छियै आर किछु सामान रखै छियै चाँदिओ चाँदिओ सोना यए आओरसभ की रखै छियै दोकानमे आओर की बेचै छियै फेसियल करयके कोन क्रीम रखै छियै फेसियल करयके लेल कोन क्रीम यूज करै छी